मैं आर्यन माथुर बोल रहा हूँ मेरे को स्टेशनरी आप स्टेश आप स्टेशनरी से बोल रहे हैं जी मैं को पचास बैग वो नागराथ चैरिटेबल ट्रस्ट में देने हैं तो कितने क्या पड़ जाएंगे मेरे को मतलब जैसे वाटरप्रूफ होना चाहिए मतलब केन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और मतलब मलतब उसमें स्पेस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए हैंगिंग में सही हो मतलब ऐसे कोई अच्छे तरीके के बैग हो तो बताइए जी आप हाँ हैंगिंग बैग हो हाँ हैंगिंग बैग हो तो वो बता दीजिए आप जरा अच्छी क्वालिटी के है ना वो पचास दो हज़ार तक का मतलब बीस हज़ार तक हो हाँ मतलब दो सौ तक हो तो बता दीजिए आप हाँ ठीक है उसमें का भी हो तो चलेगा अब अच्छा मतलब टोटल क्या रेट मिलेगी फिर मेरे को सब की मिला के इसमें मतलब डिस्काउंट मिला के कितने का हो जाएगा आ मतलब इस से और बढ़िया मतलब वो डिस्काउंट कर सको तो मतलब मतलब और अच्छी क्वालिटी का बैग मिले तो अच्छा फिर ये बैग कितने में कितने दिन में मिल सकते हैं अच्छा मतलब सर एक से मिलेंगे या फिर मतलब कोई डिस्काउंट तो होगा सब में अच्छा आपकी दुकान कहाँ पर है मतलब एक्स्ट्रा बैग मिल जाएगा मेरे को अच्छा पहले मुझे तीन कोटेशन में दिलवा दीजिएगा आप है ना पहले तीन कोटेशन में दिलवा दीजिएगा मेरे को अच्छा मतलब इसमें मेरा क्या रहेगा मतलब और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन फीस ये सब अच्छा आप भिजवा दीजिए फिर है ना मेरे को मतलब पेमेंट कैश या ऑनलाइन करना है ये बता दीजिए आप मतलब इसमें आपको एडवांस चाहिए एडवांस मतलब कितना लेंगे आप या फिर बैग कैश ऑन डिलीवरी दे दूं मैं हाँ मतलब अच्छा आप है ना मतलब बैंक की डिटेल्स भेज दीजिए फिर मैं वो वो ऑनलाइन पेमेंट करवा देता हूँ आपको है ना ठीक है ओके